जहाँ तक हमरा मालूम छै मैथिली सबसे नीक मधुर भाषा छै सबसे संगीण भाषा छै मैथिली बाजेमे जे आनन्द आबै छै जे ओकर बात किछु आओर छै आओर भाषाके बात छोड़िऔ मैथिली भाषामजे रस छै ओ कोनो भाषामे नहि छै पुयोरता भाषामे नहि छै मैथिलीमे जते आनन्द लगै छै बाजऽमे सुनऽमे ओतबा आनन्द कोइ भी भाषामे नहि छै